आं हॅलो गौरी हांव तुजें मना पासून अभिनंदन करतां तूं एगजामीक डिस्टींकशनान पास जालें हाजो म्हाका खूब अभिमान आसा तुका खूब खूब मना पासून परबीं आं मागीर आतां फुडें तुवें कितें चितला तूं करियर फुडें शिकतलें काय तूं नोकरी सोदतलें हय हय तुवें तूं इतलें हुशार भुरगें आसा आनी म्हाका दिसता तुवें फुडें शिकप सामकें गरजेचें तूं फूडें शिकप म्हणजे तूं आतां बी एस इ जालां तुवें आता एम एस इ खातीर तरी तुवें तुवें एगजाम आन्सर करपाक जाय म्हणते बी एस इ एन तुजी जाली कंम्पलीट आतां काय एम एस इ ची एट्रंस तुका करपाक जाय आनी एकदा तूं एट्रंस पास जालें की तुका मागीर एडमीशन मेळटलें एम एस इ करपाक मागीर दोन वर्सां तूं शिकलें की तूं मागीर पोस्ट ग्रेजुवेट जातलें आं मागीर तूं तुका आन आनी कितें विचारपाक जाय म्हाका वा आनी कसले दुबाव आसा मनान आं हय हय ए एग्जाम तर आसताच एग्जाम म्हणजे हय तुका एम एस इक डायरेक्ट प्रवेश मेळचोना कित्याक आमची गोंयभर भुरगीं आसतात जी एम एस इ करपाक तांची इत्छा आसा म्हणून आमी एग्जाम दवरतात एट्रंस एग्जाम ती एकदां तूं पास जालें की तुका प्रवेश मेळटलो एम एसीक आं आतां बिट्स आनी आय आय टी जें हांव सांगतालें तें तुका तांचे वॅबसायट तुका चॅक करच्यो पडटल्यो वॅबसायटींचेर लक्ष दवरचें पडलें आनी वॅबसायटीर ते दाखयतात केन्ना तांची एग्जाम जावपाची आसा तें पळोवन मागीर तूं थंय एग्जामीक एप्लाय करपाक शकता आं बीट्स किंवां आय आय टी जर करत जाल्यार तुका खूब बरो फुडार आसा तूं सायंटिस्ट जावपाक किंवां तूं असिस्टंट प्रॉफेसर जावपाक शकता तूं युनिवर्सिटीन कॉलेजीन शिकोवपाक शकता किंवां रिसर्च करून म्हणजे संशेधन करून तूं फुडें वचून एक व्हडलें सायंटिस्ट जावपाक शकता खूब तुजें अशें मार्ग मागीर तुका मेळटात जें तूं ता तूं सिलेक्ट करपाक शकता हां आनी हय हय तूं केन्नाय येवपाक शकता तूं म्हाका फोन कर त्या बशेन हांव तुकां हांव केन्ना हांव फ्री आसा तें हांव तुका कळयता त्या बशेन आमी मागीर बसून तुजें कितें डाउट्स आसा ते आमी सोडोवपाक शकता आं रिजल्ट तुजो एक तीन म्हयन्यां भितर येतलो रोखडोच जाता तसो तो

आतां तुका फुडल्या वाटचाली खातीर हांव तुका शुभेच्छा दिता तुका ऑल द बॅस्ट आनी देव बरें करूं बरें